हमारे क्षेत्र में कला और शिल्प सेक्टर की संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो परम्पराएँ हैं जिनमें की हमारे राजस्थान का खान पान रहन सहन यहाँ के नृत्य जैसे घूमर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में घूमर नृत्य में घूम घूम कर नृत्य करते हैं और यहाँ की परम्पराओं को दर्शाते हैं यहाँ की विरासत को बताते हैं यहाँ का जो खान पान हैं जैसे की दाल बाटी चूरमा यहाँ की राजस्थान की कढ़ी और यहाँ की लहसुन की चटनी हमारे खान पान को परम्पराओं को दर्शाते है इसमें काफी सारी चीज़ें होती है जैसे कला क्षेत्र में मूर्ति कला यहाँ की नृत्य कला मूर्ति कला में भी यहाँ के जो बहुत ज़्यादा चीजें प्रसिद्ध है यहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं जिसमें की यहाँ की पुरानी चीज़ों जैसे राजा महाराजाओं के जो नई चीज़ें हैं जैसे उनके कपड़े वस्त्र आभूषण उनके बारे में बताया गया है और काफी सारी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है